جیسے کہ ہم دیہاتی علاقے میں رہتے ہیں تو یہاں پہ نیوز میڈیا والے جو بھی بڑے میڈیا والے ہیں وہ تو ہم ہماری پریشانیوں کو نہیں دکھاتے ہیں وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ جو چھوٹے موٹے نیوز والے ہیں وہ ہم سے ملتے ہیں اور انہیں کے ذریعے ہم لوگ اپنی پریشانیوں کو دوسروں کو دکھانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں کچھ حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں ہمیں چاہے اور ہمارا یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری سمسیائیں ہیں جو ہمیں لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس وہ سویدھا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کوریج کر پائے نیوز والے کو دے پائے اور ہمارے یہاں پہ ایک چھوٹے موٹے جو نیوز چینل والے ہیں وہ ہمارے پاس اور پریشانیاں بہت ہے بٹ نیوز چینل بہت کم اور وہ